अच्छी है पशु का पहचान है चमकीले आँख चमकीले बाल और स्वस्थ खाने पीने में अच्छे हैं तो ही हम लोग लेते हैं और देखते हैं देखने के देखने से ही पता चल जाता है जो अच्छे हैं स्वस्थ हैं कि नहीं हैं स्वस्थ रहते हैं तो ही हम लोग खरीदते हैं और देख के ही पता चल जाता है स्वस्थ है कि बीमार है क्या है और देखते हैं और खरीदते हैं फिर गाय हुए उसको भी देख के पता चल जाता है बीमार है अच्छे हैं उनको क्या चीज की जरूरत है क्या चीज का नहीं है दवा का है या भोजन का है या और कोई अन्य बीमारी है उसको देख के पता चल जाता है लग जाता है पक्षियों का देख के हम लोग बता देते हैं जी हाँ कौन स्वस्थ है नहीं है कैसे है नहीं है सब देखते हैं फिर अपने पता चल जाते हैं अच्छे रहते हैं स्वस्थ से तो ही खरीदते हैं नहीं रहते हैं तो नहीं खरीदते हैं जैसे तंदुरुस्त रहते हैं तो ही खरीदते हैं खाने पीने में ऐसे ही शरीर अच्छे रहते हैं पक्षियों का जानवरों का तो ही खरीदते हैं और लेते हैं और पालन पोषण करते हैं उनके और खिलाते पिलातें हैं और रखते हैं अच्छे चारा वारा जो होता है उन्हें वो देते हैं और घर पर ही रखते हैं लाते हैं खरीद के देखते हैं स्वस्थ है तो ही लेते हैं स्वस्थ नहीं रहते हैं तो नहीं लेते हैं